हेलो नमस्कार डेंगू आपको कैसे कॉन्फ कन्फर्म है कि आपको डेंगू हुआ है कहाँ पर इलाज डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं वहाँ से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो अच्छा तो अभी जो है डेंगू बुखार अभी सुबह से कितनी बार आ चुका है दो तीन बार आ चुका है क्या और साथ में क्या उल्टियाँ हो रही हैं दस्त हो रही हैं यह हो रही हैं क्या अच्छा दवाई अभी खाना खाने में क्या लिया आपने अभी नहीं नहीं सब्जी नहीं खानी हैं तेल की चीज़ें बिल्कुल आप तो खिचड़ी खाओ अभी पापड़ खाओ और चीजें खाओ जो लाइट हैं क्योंकि अभी डेंगू हुआ हुआ है न आपको डेंगू में आपको ज़्यादा खाना है

अगर अगर इलाज कराया हुआ है और टेस्ट है तो मुझे एक बार दिखा दो मुझे ताकि मैं देख लूँ उसको कि क्या है उसमें मुझे पता चल जाएगा कि मैं अभी मेरी दवाईयाँ लिखूँगा तो वो पहले वाली जो दवाईयाँ हैं वो क्या चल रही हैं आप कब ले रहे हो उसका क्या आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा न मुझे एक बार आप अपना ख़ैर मुझे दिखा दो और जो मैं बोलूँगा वो टेस्ट करवा के फिर अपन देख लेंगे कि आगे का रिजल्ट क्या है मतलब उसमें डेंगू है कि नहीं है कितना कम कम रह गया है या अभी चल रहा है ठीक है खाने पीने में पपीते का जो पत्ता आता था उसका जूस बना के पियो वह अभी डेंगू के लिए सबसे अच्छा है और कीवी बाज़ार में मिल जाता है आपको पता ही है दो कीवी रोज कीवी खाना है रोज और उसके अलावा जो अपना यह है क्या नाम है थोड़ा खान पान का ध्यान रखो आप बिल्कुल भी तेल बिल्कुल अवॉइड करो क्योंकि अभी आप आप कह रहे हो डेंगू का है तो पहले दिखाया हुआ है डॉक्टर ने आपको कन्फर्म किया हुआ है कि आपको डेंगू हुआ हुआ है अभी एक काम करो आप मेरे को दिखाओ वो पूरी रिपोर्ट दिखाओ ताकि मैं उसको पूरा चेक करूँ है न फिर मैं आपको दवाईयाँ दे दूँगा कि आपको कौन सी दवाईयाँ लेनी हैं कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको खाने पीने का सब ध्यान रखना है अपने को और एक बार आकर आप मुझे अपना पूरा चेकअप करवाओ दिखाओ एक बार इसके अलावा कोई और नहीं है अभी डेंगू के अलावा अभी जो टेस्ट करवाया था उसमें क्या आया था आपको शुगर वुगर तो नहीं है ठीक है न अपनी सारी रिपोर्ट लेकर और साथ लेकर आओ और अपने वह भी लेकर आना रिपोर्ट जो वहाँ पर बनवाई थी वहाँ पर जो रिपोर्ट आयी न होगी तो उसको एक बार तो उसको पूरा चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या है होमोग्लोबिन कितना आ रहा है और आपका व्हाइट ब्लड में अभी कितना है अभी तुम्हारे इसमें अभी वो कितना है हारमोन्स कितना है उसके लिए मैंने आपको परहेज के लिए बोला है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा तेल वेल अवॉइड करो और इन चीज़ों का ध्यान रखो पहले तो उसके बाद में रिपोर्ट लेकर आओ फिर मुझे पता चलेगा कि क्या है मैं अभी बता नहीं सकता हूँ फोन पर लेके आओ आप है न रिपोर्ट लेकर पहले आओ उसको हम चेक करते हैं आपके एक दो और टेस्ट फिर मालूम चलेगा

ओके धन्यवाद